हमरा परिवारमे ई सांस्कृतिक परम्परा अछि जे ख्इन्र्र परिवारमे कोनो शुभ कार्यके शुरुआत जहन होइत अछि तऽ हमसब कुलदेवीके पूजा करैत छी आओर हुनका हुनकर आवाहन आओर आदेश लेलाके बादे कार्यमे आगू बढ़ैत छी